हैलो बेइया नमस्ते में इक आनलाइन साह्ड़ी नुआई दी ही ठीक ऐ जेह्दी पेऽ मैंट पता निं केह्दे कारण कन्नै ओह् बिच रुकी दी ऐ नुहाड़ी गल्ला अ'ऊं मतलब बड़ी जैदा परेशान होई दी आं मिकी सिर्फ फोन गै फोन आवा दे अ'ऊं आं मतलब इक चीज जानी केह् होआ दा कि में बड़ी भारी गल्ती करी ओड़ी आनलाइन चीज नुआइयै इस स्हाबै जेकर बजारा लैती दी होंदी ही नेईं मिकी किसै गल्लै दी परेशानी होनी ही ते नेईं किश गल्ल ऐं एह् पता निं कि'यां आनलाइन मतलब एह् सिस्टम में कदें बिच मेरी पैसे ई रुकी गे नेईं मिकी साह्ड़ी थ्होई नेईं मिकी पैसे थ्होआ दे ते में थुआढ़े अग्गें गजारश करना चाह्न्नी आं हत्थ जोड़ियै करना चाह्न्नी आं क्योंकि अ'ऊं बड़ी जैदा दुखी होई दी आं में हत्थ जोड़ियै गजारश करना चाह्न्नी आं कि तुस एह् पैसे जेह्ड़े ऐ न मिकी एह् मिकी वापस करी ओड़ो मिकी नेईं चाहिदे मिकी नेई चाहिदी साह्ड़ी अ'ऊं हट्टिया लेई लैगी तुस मिकी मेरे पैसे जेह्के हैन ओह् वापस करी ओड़ो ऐं क्योंकि दिक्खो इक ते आनलाइन चीज नुआई में आक्खेआ घरोघर पुज्जी जाह्गी मिकी लेकिन ओह् पुज्जी निं उप्परा मिकी इन्नियांं जैदा परशानियां होइयां ऐं घराआह्लें दे फक्कड़ कड्ढा दे तूं आनलाइन चीज नुआई तूं इ'यां फसी जाना बिच उ'आं होई जाना ते में बड़ी जादा परेशान होई दी आं ते थुआढे अग्गें बस हत्थ जोडियै इ'यै विनती करनी अ'ऊं कि तुस मेरे पैसे परताऊड़ो मिकी नेईं चाही दी साह्ड़ी